हलो ओला कल जेकी मां तव्हां खे राति जो गाॾी बुक कयी हुई राति जो देरि सां मां उन ड्राईवर लाइ तव्हां खे क फोन कयो आहे कल मां एयरपोर्ट तां राति जो हिकु वॼे आयुमि त तव्हां जो ड्राईवर हिकदमि उन टाइम ते उतेच ॿीठो हो राह ॾिसी करे अने ड्राईवर जो स्वभाव बि जाम सुठो हुयो अने मूंखे मुंहिंजी घर जी मंज़िल ते प सुठी रीति पहुचाईं उनजो स्वभाव बि सुठो हुयो गाॾी बि जाम सुठी हुई हिकदमि कंफर्टेबल वांदो आयो कोन तुर बि अने तव्हां उन ड्राईवर खे मुंहिंजी तरफ़ा धन्यवाद चइजो